السلام علیکم ہاں بولیے نہ میں بات کر رہی ہوں کون بات کر رہا ہے آپ کو کون کس سے ملنا ہے کس سے بات کرنا ہے آپ کو بالکل میں ہی بات کر رہی ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے کال کی بولیے کیا بات ہے جی جی بالکل ہچکچاہٹ محسوس مت کیجیے آپ پوچھیے آپ کو جو پوچھنا ہے میں آپ کا جواب دیتی ہوں اچھا تو ہے نا اس کا پرفورمنس میں تھوڑا سا گھبرا جانا بہت عام ہے اور آپ یہ یاد رکھیں ان کے لیے سیکھنے کا تجربہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے بس کل ہی اس کو اس کی ڈائٹ پر توجہ دیں اسے ٹھنڈا اور کھٹا نہ کھانے دیں تاکہ اس کی گلا خراب نہ ہو کیونکہ وہ اچانک بیچ میں پڑھتے پڑھتے میوزک رک جاتی ہے تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کو رات میں سونے کے وقت آپ گرم پانی کواستعمال کرنے کے لیے کہیں ہاں ٹھیک ہے

کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا شکریہ میں آپ کے بچے کو اسٹیج پر چمکانے میں مدد کرنے کے لیے مل کر کام کروں گی واقعی میں آپ کی ایمن بہت اچھی لڑکی ہے میں اس کی تعریف کرتی ہوں ہاں ان شاء اللہ کیوں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اس پر اور بھی توجہ دوں گی آپ بھی توجہ دیجیے اور اپنی بچی کا خیال رکھنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہے نا میں توجہ دوں گی آپ بھی اس کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ ہے نا آپ اسکول میں کبھی ایمن کے ساتھ ہا٘ں ٹھیک ہے بائے بائے ہاں ہاں